हमारे लड़की की शादी थी तो हमारी लड़की की शादी थी तो उसमें क्या हो क्या है इतना मतलब कि लड़की के शादी पहले भइल ते चकियाँ काली जी के यहाँ छेकइया रहल तौ वो मतलब ओहरो से आदमी आए लहना एहरो से आदमी आए लहना तो लइकी के छेकइया ओहर से कुल सामान आइल रहा यहा से हम लोग भी जितना आटे जूरे ओतना सब सामान हम लोग लड़का वाले के दिए लड़की वाला वह लड़का वाला लड़की वाले के दिया लड़की वाले लड़िका वाले के दिया उसके बाद शादी हो गई फाइनल उसके बाद लड़की का जयमाल हुआ हरदी माड़ू हुआ हरदी माड़ू के बाद फिर लइकी का जयमाल हुआ बारात आई द्वार पर हमारे लड़की की बारात आई तो उसमें हम लोग के देहात में द्वार पूजा लगता है द्वार पूजा लगता है तो द्वार पूजा के बाद कुछ घरी के बाद सब लोग भोजन पानी किए बाराती लोग उसके बाद फिर आँगन में बारात आई आँगन में बारात आई तो दूनो तरफ से घराती बराती सब बैठे घराती बाराती सब बैठे इसी से फिर जो पंडित है तो उसको मतलब दूनो तरफ से लड़की लड़का का शादी मतलब कराने लगा तो शादी के बाद उसके बाद फिर बाराती घराती सब दूनो तरफ उहर के चौपता गहना सब लेकर आए थे जो समधी थे वो सब लेके आए थे इधर भिया हो मतलब शादी हो गई शादी होने के बाद भियान हुआ फिर उनके लड़का को सब बराती सब आए आँगन में आँगन में आए तो फ्रिज दिया कूलर दियाया उसके बाद बर्तन दियाया समधी से सब मिले मतलब समधी का स्वागत सत्कार किया गया तौ सब केहु मतलब बाराती नाश्ता पानी बिहान भइले जब बारात जाए लगल तो सब नाश्ता पानी मतलब बरातिन के दियायल सब खइलस पीलस शादी में नाच ओच आइल हा औ आर्केश्टा आएल रहल जब शादी में आर्केश्टा आल हल तो सब गाँव घर टोला परोस सब आपन जाइके देखलस आर्केश्ट्रा के यही सब शादी में हुआ जितना हमार हमको आटा ओतना हमने उनको दिया जितना उनका रहा अथवा ओतना सब लेकर वो आए थे यही सब चला और लड़की की विदाई थी वर्तमान में लड़की की विदाई थी लड़की की विदाई थी तो हमको जितना मतलब हमरे जितना रहल ओतना लड़की के हम पहिरौली ओढ़ौली लइकी का हम विदाई कइली लइकी वहाँ ससुराल जाने पर सास कही जइकी तुम्हारे पिता क्या दिए हमको सास ससुर नहीं पसंद करते कि तुम्हारे पिता कुछ नहीं दिए लेकिन हमारे जो रहेगा वही हम देकर न विदाई करेंगे या इसलिए फिर सास हमारे लड़की को दुःख देने लगी कि तुम्हारे पिता दहेज नहीं दिए तो क्या होगा तुम दाई बन के रहो तुम हमारे लड़के की आदर सत्कार नहीं करती थी लेकिन अब क्या करते हम हमारे पास जब धन रहेगा तभी न हम उनको दहेज देंगे कहाँ पर क्या करे हम हमारे पास कमाई नहीं थी यही सब ससुराल वाले लड़की के हमारे दुःख देते थे लेकिन हम क्या करे अब जब हमारे पास है ही नहीं है कुछ है नहीं तो हम कितना कर्जा खोजे जे कितना कहाँ से देगे हम हाँ यही सब भत वर्तमान में कढ़ी बरी फुलौरा और सब्जी जवन हमारे रहल हमरे रहल तौन हम उनहन को सातों सत्कार कुल कइबै कइली अब ओ लोगन के जब हमार लइकी गरीब समझ के लोगन छोड़त बनै जा ना करत बणै ता का करी जमाना तो बहुत ही आगे गयल जमाना तो बहुत ही आगे गया लेकिन हमरे जब नाही बा तब जमाना के दे कर हम का करब केहु के तो थोड़ो पैसा के साड़ी बाए ता पहिरत हा कोई के चारों हजार का साड़ी बा पहिरत बा लेकिन हम देख के केहु के का करब ये यही सब बात है अब